राज्य स्वास्थ्य जे कल्याण लाइ जॻहि जॻहि ते फ़्री अस्पतालूं खोलियूं अथनि ऐं केन्द्र खोलिया अथनि त जेके माण्हू पैसा न था कढी सघनि उहे फ़्री मुफ़्त में पंहिंजो इलाजु करे सघनि ऐं इन खां सवाइ टी बी जहिड़ी बीमारी जंहिं जो कोर्स लंबो हलंदो आहे उनजे लाइ राज्य केन्द्र खोलिया आहिनि त जेके माण्हू पैसा न था कढी सघनि इन बीमारियुनि जे लाइ उन जो फ़्रीअ में इलाजु थी सघे त इन करे राज्य सो पंहिंजे ग़रीबु माण्हुनि जे क ल्ला कल्याण लाइ जेके पैसा आहिनि बीमारियुनि जे पुठियां या वॾियुनि अस्पतालुनि में न था वञी सघनि उन माण्हुनि जे लाइ जॻहि जॻहि ते केन्द्र खोलिया विया आहिनि ऐं जॻहि जॻहि ते फ़्री अस्पतालूं खोलियूं वई वयूं आहिनि त त छाकाणि त उन माण्हुनि जो फ़्रीअ में मुफ़्त में इलाजु थी सघे ऐं जेके वॾियूं बीमारियूं आहिनि टी बी ये इन्हनि जो बि फ़्रीअ में अस्पत इन जो इलाजु थी सघे इन करे जॻहि जॻहि ते केन्द्र खोलिया विया आहिनि